हां अस अपने घर बिच्च बी बड़े अच्छा कन्नै अस पार्टी करी सकने ना होर बड्डी बड्डी सैलीब्रेशन बी करने होन्ने अस अपने घर बिच्च ही क्लब जान दी जरूरत नी पौंदी क्योंकि अस घर च ही सब कुछ अरेंजमैंट करी लैने होन्ने डैकोरेटिव फार्म बिच्च जेह्दी बजह कन्नै अस जेह्ड़ी वाईवस होंदियां न ओह पूरी ओह् ऐंटरटेनमैंट आह्लियां होर जेह्ड़ी क्लब आह्लियां जेह्ड़ी वाईवस होंदियां न ओह् अस अपने घर बिच्च लेऔने होन्ने ते होर अस लिक्युड दी जगह बिच्च चाह् पीन्ने होन्ने साढ़े इद्धर चाह् जेह्ड़ी ऐ काफी लोक पंसद बी करदे न चाही ते साढ़े अस अपने कल्चरल वेल्यू कन्नै बी मतलब असेंई इ'न्ना फर्क नी पौंदा अस पार्टी करचै बी नेईं बी करचै लेकिन असें पार्टी जे बड्डे सैलीब्रेशन होई गेआ अस मतलब अस सैलीब्रेट करने होन्ने सैलीब्रेशन बी करने होन्ने सैलीब्रेशन च डीजे बगैरा लाई लैन्ने होन्ने रुट्टी छुट्टी बनाई लेई असें काफी इन्जायमैंट बगैरा ऐंटरटेनमैंट होई जंदा ऐंटरटेनमैंट साढ़ा गल्लें बातें बिच्च ही होई जंदा ऐ ते इन्नी मतलब सानूं बाह्र जान दी जरूरत नी पौंदी कि नां असेंई कमी खलदी कि मतलब अस पार्टी नी कीती बाह्र जां फिर कीते क्लब च नी गे ऐं फेर एह् नी कीता वो नी कीता नुहाड़े बिच्च ऐसा कुछ नी ऐ असें मतलब असें कोई फर्क बी हैनी पौंदा इ'न्ना क्योंकि अस जेह्ड़ा नेचुरल इनवारनमैंट अस नुहाड़े बिच्च ही मतलब खुश रैह्ने होन्ने अपने साढ़े ऐंटरटेनमैंट करने बहुत सारियां चीजां न जेह्दे कन्नै अस अपने आप मतलब ऐंटरटेन होई ने होन्ने होर ओह् चाह् बी लोक काफी पंसद करदे न इद्धर टाइप टाइप दी चाह् बनाइयै पीन्ने सैलीब्रेशन बिच्च कोई खुशी दा म्हौल होई गेआ साढे मतलब साढ़े बी सेम ही जियां हून ध्यार बगैरा होंदे उ'नेंई बहुत अच्छे कन्नै सैलीब्रेट करने होन्ने आं अस ध्यार बिच्च अस सैलीब्रेशन करने होन्ने सफाइयां बगैरा करने होन्ने बहुत अच्छे तरीके कन्नै मतलब बाह्र आह्ला म्हौल बनी जंदा जेह्दी बजह कन्नै असेंई मतलब कमी लगदी नी ऐ कि लगदी नेईं ऐ कि अस मतलब इ'यां रौऐ ने साढ़ी पूरी कमी पूरी होई जंदी कोई ऐसा कुछ बी नी मतलब इत्थे साढ़ै ताएं ते अस अपने मतलब बहुत इन्जाय करी लैन्ने होन्ने इ'यांं साढ़े पार्टी बी होई जंदी बड्डियां बड्डियां सैलीब्रेशनां बी करी लैने होन्नें बड़े कम्म कम पैसे च ते कम टाइम बिच्च अरेंजमैंटस बी काफी बैस्ट होंदे न अच्छा लगदा ऐ मतलब सारे लोक नुहाड़े बिच्च खुश बी होंदे इनवायरनमैंट गी बी कोई नुकसान नी होंदा नुहाड़े बिच्च सब बहुत अच्छे कन्नै अस मतलब करने होन्ने बैसे अस मार्डन फार्म च बी करी सकने आं अस मतलब ऐसा कोई ओह् नी ऐ कि मतलब तुस टर्डीशनल बिच्च गै करो तुस ड्रैसिस मतलब अपने जेह्ड़ा रीति रिवाज कन्नै करी सकदे लेकिन तुस ड्रैस बी उस्सै स्हाब कन्नै पाई सकनें लेकिन मतलब इ'न्नी बी ओह नी होनी चाहिदी थोह्ड़ी रिलेटबल होनी चाहिदी ओह् टर्डीशनल दे इयां गै मतलब होई सकदा मतलब ऐसी कदें कमी बी हैनी लगदी कि मतलब कि मतलब अस ऐसा बी नी ऐ कि मतलब अस जन्नें नी हैन अस जन्नें होन्ने जेल्लै अस बाह्र जन्नें होन्ने अस क्लब बगैरा बिच्च बी चली जन्ने होन्ने लेकिन जोल्लै अस घर बिच्च होन्ने न ते फिर घर च अस अपना समान आह्नियै अस इ'यां अरेंजमैंट करियै फिर अस मतलब सैलीब्रेशन बगैरा करने होन्नें इ'यां कोई नुकसान बी हैनी होंदा सानूं ते मतलब घर इयां आक्खो अपने सब कुछ हत्थें दा बनाए दा होंदा नां कोई बाडी बगैरा गी नुकसान होंदा सब हैंडमेड चीजां होंदियां न

जेह्ड़ा क्लबस बगैरा च बनदा ओह् अस अपने घर बी बनाई सकने न होर ते इ'न्ना कोई फर्क हैनी पौंदा ऐ वैसे बैलैंस होई जंदा बहुत इजली कन्नै बहुत अच्छे कन्नै बैलैंस बैलैंस होई जंदा ऐ चीजें दा अस ऐंटरटेनमैंट जेह्ड़ा बड़े अच्छे तरीके कन्नै करने होन्ने बिना किसै नुकसान पहुंचाए दे बिना गुस्सा चढ़ाए दे बाह्र लडाइयां बी होई जंदियां क्लब बिच्च पार्टी बिच्च लेकिन घर इक फ्रैंडली म्हौल होंदा जेह्दे बजह कन्नै कोई जेह्दी बजह कन्नै कोई ओह् नी होंदा कोई नुकसान बी नी होंदा ते सब खुश रौंह्दे अस बी खुश रौह्न्ने

ते अस बैंलैस इ'यां गै अस बैलैंस करी लैन्ने होन्ने अपने पार्टी बगैरा गी घर ई अस इ'न्ना इन्जाय करी लैन्ने होन्ने सानू बाह्र जान दी जरूरत नी पौंदी जेह्दे बजह कन्नै असेंई बिलकुल खराब नी लगदा कि अस पार्टी च नी गे क्लब च नी गे

बड़ा अच्छे कन्नै इन्जाय करने होन्ने कि सानूं इ'न्ना फर्क हैनी पौंदा कि अस बाह्र नी गे